जय झूलेलाल तव्हां स्विगीअ मां ता ॻाल्हायो मां भेल पुड़ी ऐं ॿियो छोला भटूरा जो ऑडर कयो हुओ त मां पेमेंट करे छॾी आहे छा तव्हांखे पैसा मिलिया आहिनि त मां उहा घुराइण थी चाहियां मूंखे जल्द में जल्द खपे मूं वटि महिमान आयां आहिनि त ईअं न वरी उहे हली वञनि त तव्हां मूंखे ॿुधायो त पैसा मिली वया आहिनि ऐं तव्हां केॾी महिल मूंखे मुंहिंजो खाधे जो सामान मोकिलींदव त जीअं असां पंहिंजे गैस्ट खे महिमान खे खाराए सघूं त मूंखे जल्दी में जल्दी ॿुधायो त पैसा पहुचा आहिनि न पहुचा आहिनि ऐं तां केॾी महिल मूंखे सामान मोकिलींदव मां अॻ में बि तव्हांखां घुरायो हुओ त तव्हां सामान तमामु सुठो मिलियो हुओ ऐं टेस्टी हुओ त मां सोचां थी त हिन भेरे बि टेस्टी हूंदो त मूंखे जल्दी सां मोकलण जी कोशिश कयो मुंहिंजा गेस्ट महिमान जेके आहिनि हली वेंदा त पहरियों अची वञे त तमामु सुठो त जीअं हुननि खे टाइम सां मां खाराए सघां उन खां पोइ चाहिं बि पीआरिणी पवंदी त तव्हां जल्दी सां जल्दी मोकिलियो ऐं ॿुधायो मूंखे त पेमेंट मिली वई आहे कि न न मिली वई आहे